दिक्खो जी जि'यां गल्ल करचै तां इंडियन आर्ट स्टाईल दा तां ओह् एह् था की पैह्लें पैह्लें जेह्ड़े साढ़े लोक थे उं'दे बिच बड़ी सारी कलां हियां लोक बड़े सारे कम्म करदे हे बड़ियां सारियां जेह्कियां चीज़ां हियां ओह् आपूं गै बनांदे हे लेकिन अज्ज दा टाईम जेह्का ऐ ओह् चीज़ां बड़ियां खत्म होई चुक्की दियां न जि'यां कि अस दिखचै कि पैह्लें दे लोक जेह्के थे कोई मिट्टिये दे भांडे बनांदा हा ओह् कुम्हार होंदे हे जेह्के मिट्टिये दे भांडे बनांदे हे ते बेचदे ते प्ही लोक उनेंगी लेइयै जिसी घड़ा आखदे ओह्दे बिच पानी पौंदा ते पानी पींदे जिसलै ते आखदे लोक एह्दे बिच पानी जेह्का ठंडा रौंह्दा होर ओह् चीज़ जेह्की बड़ी सेही होंदी ही पर अज्ज दे टाईम अगर दिक्खेआ जा ते ओह् चीज़ असेंगी दिक्खने च नेईं लभदी ऐ की के बल्लें बल्लें जि'यां गै लोकें लैना बंद करी ओडे़आ ते भी जित्थै मित्तिये दे भांडे होंदे उत्थै स्टील दे आई गे जां होर बी बड़े सारे जेह्ड़े मेटल दियां चीज़ां लग्गियां औना ते जिस चाल्ली केह् होया ते जेह्के साढ़े ओह् मित्ती दे जेह्के कुम्हार जेह्की प्रोडक्शन होंदी ही जेह्की बनांदे हे चीज़ां ओह् बंद होई गेइयां लेकिन हून जि'यां लोग अज्ज दे मेटल दे भांडे जि'यां सिरबल दे जां होर बी जि'यां बड़ियां सारियां चीज़ां दे औंदे न उनेंगी जियां यूज़ करदे तां ओह् ओह्दे कन्नै केह् होंदा की बड़े सारे नुक्सान बी होंदे ते इक्क मित्तिया दा जेह्ड़ा भांडा होंदा इक्क स्हाबै कन्नै ओह् साफ ते शुद्ध होंदा ऐ ते मेटल दा जेह्का मेटल दी जेह्की रिएक्शन बी होंदी ते जिस करी लोक दे बमार होने दे साधन जां चांस जेह्के बधी जंदे न ते लोकें गी भई एह् जरूरत होंदी कि ओह् भई इंदा बड़ा घट्ट इस्तेमाल करियै पिछला जेह्का साढ़ा था जो रीति रवाज़ जि'यां की मित्ती दे भांडे लैने ते उसी यूज़ करना तां ओह्दे कन्नै एह्दा काफी हद्द तक्क सुधार होई सकदा ऐ जेह्दे करी के देश दी बी तरक्की होनी ते उसी बी फायदा होना होर बी बड़े सारे लोक इं'या के करदे कम्म कोई कोई कारपेंटरी बनांदा कोई खिड़कियां दरोआजे बनांदा अज्जकल मशीनां आई दियां इंडस्ट्रियां बंदे बी उत्थें कम्म करदे जेह्दे करी की केईं बारी उ'नेंगी ऐसा होंदा के लोक जि'यां कोई मशीनै च कारखानै च जि'यां कुसै दा कोई हत्थ आइया जां कटोई गेआ जां कोई होर जि'यां कोई जिस्मानी चोट पुज्जी जा ते ओह्दे कन्नै बी बड़ा सारा नुक्सान होंदा ते ओह् जेह्का सब किश सिस्टम ओह् ठीक निं ऐ ते इसी सुधारने दी जेह्ड़ी बड़ी जरूरत ऐ

अजकल दे गै ले दे जेह्की इं'या ऐ ते टाईम बचांदियां बड़ियां सारियां चीज़ां ऐसियां न जेह्के अस इस्तेमाल करचै ते साढ़ा टाईम बी बचदा ऐ कन्नै जेह्की उसदी फायदा गै जादा होंदा ऐ लेकिन ओह्दा उसदे कन्नै गै उसदा नुक्सान ऐ ओह्बी जादा ऐ जि'यां कि असेंगी कोई बी चीज़ लैनी ऐ जि'यां कोई मशीन ऐ अगर मशीन जि'यां हून साढ़े ग्रांऽ च लोग केह् करदे पैह्लें के अपनी जि'यां खुंबें च खेतें च कोई फसल लानी होंदी ही खेतरें च उसी उ'नें अपने घर गै उ'नें पशु रक्खे दे होंदे हे ते उ'नेंगी बैल होंदे हे ते उं'दे कन्नै गै राही बाही पूरी करियै ते प्ही उसी ओह् फसल लांदे हे लेकिन अज्जकल केह् होए दा के जेह्ड़े लोग न ओह् कोई ट्रैक्टरें दा यूज़ करदा कोई मशीनें जां होर कोई मतलब कि मशीनी कम्म न मकैनिकल कम्म न उं'दा यूज़ करदे लेकिन ओह्दे कन्नै केह् ऐ कि ओह्दे कन्नै प्लूशन बी जादै बधदा जेह्दे कन्नै के मशीन जां ट्रैक्टर चलग तां उन्नै तेल खाना ओह्दे च बड़ियां सारियां जेह्कियां गैसां होंदियां ओह् रिलीज़ होंदियां ते ओह्दे कन्नै बड़ा सारा नुक्सान होंदा दूई साईड जित्थै कि अस अगर बैलें दा यूज़ करदे ते बैल जेह्का अपने घाऽ खंदे जेह्का साढ़ी फसल होंदी ओह्दा भी उस चा असेंगी उं'दा खाद बी लब्भी जंदा हा पैह्लें जेह्का होंदा हा ओह् जिसी गोह अस अपनी देसी भाशा च ते उसदा केह् होंदा के ओह्दे उसी अपने खेतें च मतलब इंया खाद ऐ तुस ओह्दे पर यूज़ करी सकदे लेकिन अजकल ओह्बी जेह्ड़ा घट्ट होई दा तां लोक जेह्के आर्टीफिशियल जियां यूरिया आवा दा ओह्बी मतलब अजकल दे कैमिकल कन्नै मिलियै ओह् छुड़ियै कैमिकल आह्लियां खादां यूज़ करा दे न ते जेह्दा की बड़ा सारा नुक्सान होंदा ऐ एह्दा के असेंगी साढ़ी फसल च पैदावार ते बड़ी सारी देई ओड़दी ऐ जेह्दा असेंगी मतलब बड़ा सारा फायदा होंदा लेकिन ओह्दा नुक्सान बी होंदा लेकिन ओह् केह् करदे की ओह् साढ़ी जमीन गी कन्नै बल्लें बल्लें जेह्का एह् बंजर बना दी होंदी ओह् उसी बिल्कुल खत्म करा दी होंदी ऐ जित्थै कि असेंगी अपना देसी हैल जेह्का यूज़ करना उत्थै अस पाने कैमिकल आह्ला ओह् असेंगी खाल्ली ओह्दी पैदावार च फर्क देई सकदा उसी बढ़ाई सकदा लेकिन ओह् जिन्ना करग ओह् जमीन उन्नी खराब होंदी जंदी ते एह् असेंगी जरूरत ऐ की अस इनेंगी छुड़ियै अपना जेह्का पराना रीति रवाज़ था उसी गी अस अपना दोहराचै दोआरै कि जिसी अस कि साढ़ा जीवन जेह्का आसान होई जा ते असेंगी घट्ट होंदियां मुश्कलां जेह्ड़ियां जादै उं'दा सामना घट्ट करना पवै जि'यां की लोक जि'यां ओह् करदे हे पराने जेह्का उंदा सिस्टम हा जेकर उसी करना ना तां उसी दोआरै दर्हाङन ना तां उसी अपना साढ़ा जेह्का रोज़गार ऐ ओह्बी बधना ते कन्नै गै साढ़ा जेह्का जीवन ऐ ओह्बी जादै सुरक्षित होई सकदा ऐ जि'यां की मेटल ते भांडे दी जगह पर असेंगी मित्ती दे भांडे बने दे जेह्के ओह् इस्तेमाल करना चाहिदे जेह्दे च की ओह् ना गै असेंगी कोई मलावट होंदी ऐ ते अस काफी हद्द तक्क स्हेई तरीकै कन्नै यूज़ करी सकदे आं होर जेह्के असें उसदे बिच समान रक्खना तां ओह् ओह्बी ठीक रेही सकदा ऐ